दिक्खो जी साह्नू बमारीयें कोला बचने बास्तै मतलव अतिआतन

ते मतलव सन गलासिस पाईयै निकलना चाहिदा बाह्र पानी पीयै निकलना चाहिदा बाह्र फिर तुस बरसांती दे बिच्च बड़ी सावधानी रक्खनी पौग बरसांत बिच्च केह् होंदा के मच्छर मक्खी दा बड़ा डर होंदा ऐ मच्छर लड़ी जंदे न डेंगू बखार होई जंदा ऐ मलेरिया होई जंदा ऐ ते रेनी सिजन च सफाई दा बड़ा घट्ट ध्यान होंदा लोकें गी ते पानी खड़ोई जंदा स्टैगनैंट वाटर होई जंदा पानी खड़ोई जंदा मच्छर पलदा ते बद्दी घट्टी चीज खलोईया ते हैजा होई जंदा हैजे कन्नै हैजा फैली जंदा इक शू शात दी बमारी होंदी ते एह् फैली जंदा इक मलेरिया बी मच्छर बी इक दुए कट्टि जंदा ते फिर ओह् फैलदा जंदा इस वास्तै साफ सफाई बड़ी जरूरी ऐ खास करी गरीब लोक जेह्ड़े नै सफाई निं रक्खदे उनेंगी ओह् बमारियां जल्दी कैच करदियां असें पाने उस्सी बरसांती जेह्ड़ा पानी निं खड़ोन देना कट्ठा इक इ'यां गह्ड्डे च साफ सफाई रक्खनी पानी गी साफ करी ओड़ना चलदा पानी लब्भै खड़ोता पानी निं होना चाहिदा ओह्दे कन्नै मच्छर बड़ा पलदा ते कोई शू शात दि'यां बमारियां फैली जान ते ओह्दी कन्नै हैजा जेह्ड़ा सोसाइटी च फैली सकदा ते तुसेंगी एह्दे कोला बचना चाहिदा बाकी माराज अपना खान पान दा जेह्ड़ा ऐ ओह् इस तम्बाकू सिगरट शराब निं पीनी चाहिदी एह्दे कन्ने थोआड़ी शात्ती खराब होई जाग टी वी होई सकदी तुसें ते तली चीजां घट्ट खाओ ते उनेंगी साढ़ा जेह्ड़ा सटॉमक ऐ ओह् ठीक रौह्ग कलेजा थोआड़ा ठीक रौह्ग नेईं होग और कन्नै थोआड़ा मौसम दे बेल्लै साफ अपने अंधी झक्खड़ च तुस अपनै मास्क पाइयै चलो तां के थोआड़े ऐलारजी निं पैदा होऐ तुसें ऐलारजी बी इक बड़ी भैड़ी बमारी ऐ खारश बाड्डी च खारश होंदी फुंसियां फोड़े निकलदे खून गन्दा होई जंदा ढिल्ला होंदा फ्ही खून एह्दे बास्तै तुसें अपने जवैन दा सेवन करना चाहिदा जवैन खाओ सफाई रक्खो पूरी न्हाओ धो पूरा